آج کے دور میں ہمارے باورچی خانے میں بہت سے ایسے بجلی کے آلات ہیں جو پرانے زمانے میں استعمال نہیں کیے جاتے تھے اور جن کا استعمال کر کے ہم بآسانی اپنے کام کو انجام دیتے ہیں اور اس طرح وقت کو بھی بچا لیتے ہیں جیسے کہ مکسر گرائنڈر اس کی مدد سے ہم بہت سے مسالے جوس فائن پاؤڈر او کسی بھی چیز کا پیسٹ بآسانی بنا لیتے ہیں جو پہلے زمانے میں یہی کام کرنے کے لیے ہمیں پتھر پہ کئی گھنٹوں تک پیسنا پڑتا تھا آج وہ کام آسانی سے مکسر گرائنڈ کی وجہ سے کر لیتے ہیں اسی طریقے سے گیس ہم لائٹر جلاتے ہیں اور بآسانی اچھے اچھے پکوان بنا لیتے ہیں اور پھر اس کا ذائقہ اٹھا کے کھاتے ہیں جو یہی کام پہلے زمانے میں قدیم زمانے میں کرنے کے لیے ہمیں لکڑی جلانی پڑتی تھی اس میں پھونک مارنا پڑتا تھا جس کی وجہ سے ہر طرف دھواں دھواں ہو جاتا تھا اور وہی کام جو آج ہم کم وقت میں کرتے ہیں وہ کئی طویل عرصے میں جا کے مکمل ہوتا تھا اس کے علاوہ اوون آج اوون کی مدد سے ہم کوئی بھی ٹھنڈا کھانا یوں چٹکیوں میں منٹوں میں گرم کر لیتے ہیں اور ہمیں بار بار گیس آن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر کھانا زیادہ ہوجائے تو ہم بآسانی فرج میں اسٹور کرلیتے ہیں جس کی سہولیت قدیم زمانے میں اور ان کے لوگوں کے پاس نہیں تھی اسی طریقے سے پانی کو فلٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس آر او مشینز ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے ہمارا پانی ترنت فلٹر ہوجاتا ہے اور پینے کے قابل ہوجاتا ہے جو وہی کام پہلے زمانے میں لوگوں کو دور سے لا پانی لانا پڑتا تھا آج ہم بآسانی ان تمام الیکٹرک لپلائنز کو یوز کر کے اپنی روزمرہ کی زندگی کو آسان بنا دیتے ہیں